आजुक जमीन सब के गाम मे बहुत रास समस्या सब देखल जाइत छै समस्याक मुख्य वजह आपसी बँटवारा रहै छै जाहिमे पिताक नाम सॅं जमीन रहै छनि आओर एक जगह जमीन रहै नहि छै कतौ एक कट्ठा कतौ चारि कट्ठा कतौ दू कट्ठा कतौ रोडक कात के जमीन तऽ कतौ खेतक जमीन कतौ उपजाउ जमीन तऽ कतौ चौर बला जमीन बँटवारा करैत समय आपसी विवादक ई वजह बनै छै जेना कोनो अगर किसानक चारि गो लड़का छै तऽ ओकरा बँटवारा करय के लेल बहुत दिक्कत के सामना करय परै छै सब कोइ चाहै छै जे नीक जमीन होइ छै से हमर नाम से हुए एहिके वजह से आपस मे मारि पीट सेहो भऽ जाइ छै कते बेर थाना तक बात चलि जाइ छै ग्रामीण स्तर पर एकर सुझावक लेल सरपंच साहेब लग जाइ छै लोक हुनका से सलाह माँगल जाइ छै जे केना की कयल जेतै ग्राम लेवल पर खास कऽ के पंचैती सेहो कयल जाइ छै गामक जे दस आदमी बड़ बुजुर्ग होइ छथिन ओ बैठ के भाई सबके बीच मे सुलह करबै के कोशिश करैत रहै छथिन जाहिसॅं कोनो तरहक विवादक सम्भावना नहि रहै मुदा अखूनक समय मे कोनो भी केकरो सॅं कम नहि बुझै छै जाहिके वजह से पंचायतक बाद कोनो कोनो समस्या मे पंचायत के बात तऽ लोग मानि लै छै लेकिन कोनो कोनो समस्या एहन होइ छै जे पंचायत के बात कोइ सुनै लए नहि तैयार रहै छै ने सरपंच के बात सुनय लए तैयार अछि नहि गामक लोकक बात सुनय लए तैयार अछि एहि सबके वजह सॅं झगड़ा बढ़ैत बढ़ैत बहुत बेसी बढ़ि जाइ छै तकर बाद की केलक तऽ लोग एक दोसर पर केस कऽ दै छै मारि पीट तऽ हेबे करै छै एक दोसर पर जमीनक विवादक लेल केस कऽ दै छै जते के पता चलल बाद मे जतेक के जमीन नहि छै ततेक के केसे मे पाइ चलि जाइ छै तऽ एहिसबके वजह से कोशिश करबाके चाही गामक खास कऽ के ग्रामीण क्षेत्र मे जे कोनो भी आपसी विवाद रहय आपस मे बैठ के सुलझा ली अगर परिवार स्तर पर नहि सुलझै छै तऽ ग्रामे स्तर पर सुलझा ली थाना फौजदारी के चक्करमे नहि जाइ जेहो दू कट्ठा जमीन रहै छै गाम मे मानल जाइ छै जे आपसे सुलह ठीक होइ छै कोर्ट कचहरी के चक्कर परला के बाद जेहो दू धूर जमीन रहै छै ओहो बिका जाइ छै तऽ एहि सबसे नीक कोनो तरहे एहन समस्या हुए जमीनक समस्या हुए तऽ एकर आपसी सुलह ग्रामीणे स्तर पर कऽ ली सएह मे बढ़िऑं होइ छै कागजक बात रहलै कागजक बात तऽ पहिले लोक मुँहो सॅं बाजि दै छलखिन तऽ ओ मानल जाइत छलै जे नहि हुनकर जमीन छी लेकिन लिखित रूप बेसी मान्यता राखै छै तऽ आब सब गोटे बुझुनुक भेलखिन अखुनका समय मे लिखित के बेसी मान्यता देल जाइ छै आ सब कोइ चाहै छै जे हमर जमीन के कागज एकदम तैयार रहय जाहिसॅं काल्हि खने कोइ हमर जमीन पर हक नहि जमाबे ग्राम मे बहुते रास एहन सन समस्या देखलिए जे बहुत दिन सॅं ओहि जमीन पर रहै छलखिन मुदा किछु समय के बाद हुनकर पड़ोसीए कहै छथिन जे नहि ई हमर जमीन छी तऽ ताहि सबसे नीक जे भी कोनो जमीन रहय ओकर कागज या लिखित रूप जे कहै छै से सुनिश्चित करी जे हमरे नाम से जमीन हुए जाहिसॅं काल्हि मने अबयो बला समय मे कोनो तरहक समस्या के सामना करऽ परै